संनाय खावनायाव हौवा हिन्जावनि खोथा गैया हौवाफ्राबो संनो हायो हिन्जावफोर लोमजाब्ला महायबा महायबा थांबा खामानिखौ मावस'लायनो हायो हौवा हिन्जावनि फाराग गैया अनलायनाय फाराग थायोबा नखरा गोजोन जायो जोंनि गासिबो संनाय खावनाया गासिबोआवबो हेफाजाब थानांगौ फिसा फिसौनो जाहोनो थाखाय हेफाजाब होनांगौ फिसा फिसौखौ जाहोलांनो थाखाय हौवा हिन्जावजोंबो हौवाफ्राबो संनांगौ जायो हिन्जावआ लोमजाब्ला हौवायाबो संनांगौ जायो गासिखौबो हौवा हिन्जाव मिलाय लानानैसो संनाय खावनायआ मालाबा समाव संलायनाय जायो जानाय लोंनाय गासिखौबो बेयो गासिबो ज' ज' संलायनाय खावलायनाया जानांगौ मिलायलायनानैहाय संनाय खावनाया गोरोब लायनांगौ जोंनि गासिबो बे हौवा हिन्जावनि खोथा गैया फाराग गैया हौवा हिन्जावनि बुंलायनाय जोंनि गासिबो हौवा हिन्जाव मिलायनायलायनानै संनाय खावनाय जालायनांगौ जोंनि गासिबो बेफोरो हौवायाबो संनो हायो मालाबा समाव महायबा थांब्ला गोजानफ्राव थांब्लाबो संसरबायनो हायो हौवाफ्राबो मावनो हायो हौवाफ्राबो गासिबो खामानिखौ मावनो रोंगौ हिन्जावफोरजों सहाय खालामनो रोंगौ हौवा हिन्जावनि खोथा गैया